हे कॉल मुंहिंजो साईं ट्रेवल में वियो आहे साई ट्रेवल मां था ॻाल्हायो मूंखे चारि माण्हुनि लाइ परिवार जे सदस्यनि लाइ हिकिड़ी कार बुक करिणी आहे त हुन ई कार जो अघु छा बिहंदो जी मुंहिंजी घर मां सदस्य ॿ वधी था वञनि त छह सदस्यनि जे लाइ तव्हां वटि वॾी कार आहे ऐं वॾी कार जो अघु छा बिहंदो तव्हां हिन जी ॼाणु मूंखे ॾींदा